हैलो हाँ नमस्ते अरे कर हमारे यहाँ पालक और आलू था इसे लेंगे अच्छा अरे आ पालक है आलू है मटर है गाजर है जी

तो क्या आप लेते आएँ लेने आएँगे कि हम वहाँ पर पहुँचवाना पड़ेगा हाँ अच्छा आ तो रेट क्या थोड़ा और बढ़ाएँगे नहीं रेट नहीं सर रेट तो बड़ा कम लग रहा है उसका तो गाड़ी का भाड़ा क्या आप देंगे ना तो कितनी दूर है आपका वह तीस किलोमीटर का भाड़ा ही दो तीन हज़ार हो जाएगा दो हज़ार हाँ तो अच्छे गाजर कैसे हैं

अच्छा अच्छा नहीं गाड़ी अगर बढ़ियाँ गाजर है जी हाँ तो भाई ऐसा फिर वहाँ जाना पड़ेगा कि भई आप वहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा जी चलिए ठीक है फिर ठीक है जी

ठीक है सर ठीक है हम भेज रहे हैं